हांव एक दीस असोच इंटरनेटाचेर ऑनलायन ओर्डर मागोवपाक खुबशीं मेटरस पळयतालों हांवें दिसपाक बरी आनी ऍड दाखयता म्हूण एक मेटरस घेतिल्ली पूण जेन्ना ती हाडली तेन्ना ताचेर सारकी न्हीद पडना जाली बारीक बारीक कुसां तोपूंक लागलीं आतां हांव कंपनीचेर दावो करपाक शकता म्हाका दुसरी आनी बरी मेटरस दिवची अशें हांव कंपनी लागीं मागतां